जोंनि बे जोंनि एरियावथ' बेफोरबायदि मा दावबायनायनि थाखाय जेबो असुबिदा गैया जों खाथि खाला बाजाराव थांनोबाबो बेटारि रिक्सा आरो बा एसे गोजानाव थांनोबाबो बास दं ट्रेकार गारिफोर दङ बेफोरबायदि गारिजों जोङो थाङो जेबो असुबिदा मोना आरो गोजान जायगायाव थाङोबाथ' दानि दिनावथ ट्रेइननि एभेलएबेलखा ट्रेइनजोंनो थाङो जोङो जोङो बेबायदिनो खाथि खाला बाजार बा बबावबा माबायाव थांनोबाबो जोङो गुबुन जायगायाव थांनोबाबो जोङो ट्रेइनजोंनो थाङो एसे गोजानाव थांनोबाबो आं दा जेबो असुबिदा मोना आरो थांनाय फैनायनि दानि आथिखालनि दिनाव आथिखालनि दिनाव गारि मटरनि जेबो अभाब गैला बिदिनो आरो जोंनि जायगायावलाय जेबो बेबायदि जौगानायनि माबा गैया गिदिर गिदिर कम्पानि गैया रांखान्थिनि फारसे सां माबा गैया होमबाबो दा जसेस्थ' जौगाबोनायखौ नुयो आरो जेनेबा बहुत जसेस्थ' माबा दुखान सुखान होनाय बहुत सुबिदाखौ नुयो आरो मानसिफोरखौ दानिया बेबायदिनो बायदिसिना माबागिरि खालामनानै जानायखौ नुयो दखान सुखान होनानै रांखान्थिनि बेलायाव आङो दा मानसिफोरखौ एसे बारा सिगांनि बायदि आंखाल नुनो मोनला आरो सिगाङाव जेरै आंखाल नुयोमोन ओरै बेबायदि आंखालखौ नुनो मोनला आरो दायो गासै माबाफोरखौनो दायो मानसिफोरखौनो एसेबाबो धोनि जाबोनाय मुदों थाखा फैसायावबाबो एसे एभेलएबेल नुबोदों सिगांनि बायदि गोरिब गुन्द्रा माबाखौ बारा एसेबां बेबायदि गोरिबखौ नुनो मोनला आरो बेबायदिनो गारि मटर लादों गावबा गाव मालाय गारि मटरजों दावबायो जायगा गैया बेबायदिनो जोङो भारा गारि सालायनो हमनानै बेबायदिनो जोङो जाय बे गुबुन जायगाफोराव थांनोबा थाङो आरो गारि बेबायदि दावबायनायनि खेथ्र'वाव जेबो असुबिदा मोनलिया